अक्सर माण्हू योग ऐं कसरतु खे हिकु सम्झंदा अहिनि पर इहो ॻलति आहे छो त योग ऐं कसरतु में फ़र्क आहे कसरतु सां शरीर मज़बूत थींदो आहे ऐं योग करण सां मन शांति थींदो आहे योग करण सां शरीर लचीलो थींदो आहे ऐं व्यायामु सां मांसपेशियूं मज़बूत थींदियूं आहिनि व्यायामु सां बुख वधीक लॻंदी आहे ऐं योग सां बुख घटि लॻंदी आहे छो त व्यायामु सां खाधे खे हज़म करण जी ताक़तु वधी वेंदी आहे ऐं योग सां हज़म करण जी ताक़तु घटीजी वेंदी आहे